जी हाँ मैंने अपने गाँव एवं कस्बों में यह बाल श्रम के मुद्दों को लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी की हैं यह ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम के मुद्दे अहम मुद्दे हैं हम यह कह सकते हैं कि सब व्यक्ति को पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो वह अपने बच्चे से भी बाल श्रम करवा सकता है जब भी किसी बच्चे को मैं ऐसा देखता हूँ कि वह किसी भी स्तर पर कोई ऐसा काम कर रहा है जब अपनी स्कूल जाने की उम्र में वो व्यक्ति वह अपने बच्चों से यह काम करवाता है तो यह मुझे बहुत ही कष्टदायक लगता है इसके लिए हमने कई सरकारें इसके लिए कई सारे कदम उठा रही है इस दिशा में ताकि बच्चे आसानी से पढ़ पाएँ सरकारों ने इसके लिए चौदह वर्ष तक के बच्चों से बाल श्रम करवाने पर निषेध है यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ताकि वह ऐसा काम ना कर पाएँ और ना ही बच्चों को ऐसा करने दें